ہیلو ہیلو کیا آپ دلی پبلک لائبریری سے بات کر رہے ہیں سر ہم نے بکس لیں تھی چار بکس لیں تھی جو مجھے ہے نا لیٹ ہو گئی سبمٹ کرنے میں تو سر پندرہ دن لیٹ ہو گئے تو میں نے چار بکس لی تھیں آپ مطلب اس کا کچھ چارج وغیرہ لگے گا تو سر جی چار بکس لے کے گئی تھی تین سو روپئے فائن کے لگیں گے تو سر یہ آپ کا مطلب لائبریری کی کھلنے کی ٹائمنگ کیا ہے صبح دس سے شام کے پانچ بجے تک تو سر آپ مطلب آن لائن پیمنٹ لیں گے یا کیش پیمنٹ لیں گے ہاں تو اچھا بک ر مطلب اگر ہم یہ چاہیں کہ مطلب آپ ریٹرن کرنے سے پہلے اب ہم کوئی اور سی بکس ہمیں مل سکتی ہے اسی دن دوسری جیسے مطلب ابھی ہم ہمیں یہ بکس پڑھنی ہیں ابھی اور ہمیں تھوڑی دن اور رکھنی ہے تو ہم وہ بکس اپنے پاس رکھ کر کہ مطلب دوسری بکس اور لے سکتے ہیں اچھا دوبارہ ایشو کرانا پڑے گا ان کو اچھا تو اس کے لیے آنا ہی پڑے گا ضروری ہمیں